ہم کپڑے دھونے کے لیے پانی اور سرف کا استعمال کرتے ہیں اور ان کو دھونے کے بعد دھوپ میں سکھانے کا کام کرتے ہیں اور ہم کپڑوں کو زیادہ میلا نہ ہونے نہ ہونے دینے سے پہلے ہی دھو دیتے ہیں جس سے کہ ہمیں کپڑے دھونے میں کم محنت اور کم پانی خرچ کرنا پڑتا ہے اور کپڑوں کو کپڑوں کی لائف زیادہ بڑھ جاتی ہے